ہم لوگ جانور وغیرہ پالتے ہیں تو ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اس کا چارا پانی کا اس کی صحت کا وہ کیا کھانا چاہتی ہے وہ سب جیسے بیمار وغیرہ پر گئی تو یہ پتہ کرنا کہ بیمار کون سا بیماری لگا ہے اس کو تو وہ دیکھتے ہیں اگر وہ کھانا بند کر دیتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ اس کو لگتا ہے کہ بخار بخار اور چڑھ گیا ہے اگر بخار چڑھ گیا تو ان کے لیے ہم لوگ ویکسین کا بھی انتظام کرتے ہیں ایسے اینٹی بایوٹک ٹیبلیٹ ٹوبلیٹ ملتی ہے مارکیٹ سے وہ لا کر کے دیتے ہاں اگر جیسے جانوروں میں وہ شرا ورا کا بیماری ہوتا ہے اگر وہ جیسے پاؤں اگر لنگرا کے چلنے لگ گئی کچھ نہیں کھایا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو سرا ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے یہاں وہ دوائی ہے ویکسین لگواتے ہیں ڈاکٹروں کو بلا کر کے ویکسین لگواتے ہیں اور کی وجہ سے وہ پاسہ بند کر دیتی ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو بدہضمی ہو گئی ہے ان کو بھی بھی چاہیے اگر بہت زیادہ آوازیں کرنے لگتی ہیں تو ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو یہ بیماری ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ اس کا وہ کے ویکسین دلواتے ہیں دوائی دلواتے ہیں بجار سے یہی سب جو ہے اور ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے جانوروں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کو جو ہے جیسے وہ اگر وہ کم کھا رہی ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہوا ہے تو یہ سب جو ہے نا یہ سب خیال رکھنا پڑتا ہے جانور کا جانور پالتے ہیں تو اس کے اس کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے اور جو ہے جانوروں کا پورا خیال رکھنا پڑتا ہے اس سے جو ہے یہ اگر جانور جو ہے اگر بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں اٹھ رہی ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہے اگر زیادہ دیر تک بیٹھ گئی اور نہیں اٹھ رہی ہے تو اس پتہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہوا ہے ان وہ کمزور ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو وہ جب بیٹھتی ہے تو اٹھتی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی طاقت وغیرہ کا جو ہے ہم لوگ نزدیکی مارکیٹ شے لا کر کے ان کو دیتے ہیں اور یہی سب ہے جانوروں میں اگر وہ زیادہ گوبر کرنے لگ گئی تو ان کا بھی دوائی ہے وہ بھی ڈالتے ہیں اور یہی سب اور سب جو ہے نا سردی گرمی کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے یہ سب رکھ کر کے جانور پالتے ہیں